मैथिल भाषा जहाँ तक हमरा सभके बुढ़ बुजुर्ग कहै छथिन जे मैथिल भाषा आइ नहि त्रेता युगसँ चलि आबि रहलैया रामचन्द्रके समयमे जे रहथिन जनक जी शिरध्वज आ कुशसध्वज भइआरी ओहि टाइमसँ मैथिल भाषा चलि रहलैया आओर मैथिल भाषासँ मैथिल भाषा दोसर भाषाके नकल हमरा समझ से नहि कयने छथिन या मैथिले भाषासँ भोजपुरी भाषा भेल या या आरो किछु भाषा एहन सब छै जे ठेठही भाषा भी हमरा सभके बाजल जाइ छै जे ओ भाषा सब जे छै से मैथिलिये भाषासँ नक़ल कयने छथिन या कि मैथिल भाषा जे छै से हमर सबके प्रखर भाषा छी आइ लगभग बिहारमे जे छै से पन्द्रह सोलह जिलामे जे छै से मैथिल भाषा बाजल जाइत अछि आ मैथिल भाषा लोकक भाषाक नकल कियाकरतै